जय झूलेलाल मूंखे बुनाई ऐं सिलाई जो ॾाढे ॾाढो शौक़ु आहे त शौक़ु पूरा करण लाइ त माण्हू कीअं बि करे टाईम कढी वठंदो आहे त घर जा कम मां थोरो जल्दी जल्दी करे निपिटाए वठंदी आहियां पोइ थोरो ख़ाली समय वधीक थी वेंदो आहे ख़ाली टाइम में पोइ मां सिलाई ऐं बुनाई कंदी आहियां ऐं राति जो देर ताईं वेही करे बि मां ॾींहं में त सिलाई करे वठंदी आहियां वरी राति जो अगरि मशीन हलायां त घर जा भाती माण्हू डिस्टर्ब थींदा इन्हीअ करे सिलाई जे कम खे मां ॾींहं में निपिटाए करे बुनाईअ जो कमु मां राति में कंदी आहियां राति जो देर ताईं अगरि निंड न अचे त मां स्वेटर वग़ैरह बुनाई करे वठंदी आहियां त इन्हीअ करे मतिलबु सभिनीनि जो ध्यानु बि रखंदी आहियां की कंहिंखे डीस्टर्ब न थिए ऐं टाईम बि कढी वठंदी आहियां सिलाई ऐं बुनाई करण लाइ छो त मूंखे ॿिन्हिन कमनि में इलाही मज़ो ईंदो आहे इन्हीअ करे मां कीअं बि करे टाईम कढी करे पंहिंजी सिलाई ऐं बुनाईअ जो कमु करे वठंदी आहियां ॾींहं में कमु जल्दी जल्दी करे निपिटाए करे राति में बुनाईअ जो ॾींहं में सिलाईअ जो कमु कंदी आहियां